हैल्लो हांजी नमस्ते सर और केह् हाल चाल ऐ भैया जी अस इक पैसेंजर बोल्ला ने आं तुस मैटाडोर एसोसिएशन दे हैड बोल्ला दे ओ जी सर थोह्ड़ी चक्कर एह् ऐ कि तुंदी जेह्ड़ियां मैटाडोरां एसोसिएशन आह्ले बंदे न थुआढ़े मैटाडोरे आह्ले बंदे न जेह्ड़े ड्रैवर ते ओह् बंदे केह् न थोह्ड़ी ओवर प्राइसिंग करा दे थोह्ड़ा रेट उं'दा ज्यादा किश दिया दे जेह्का तुसें बोर्ड उप्पर लिखे दा उ'दे कोला ज्यादा प्राइस ओ जाकतें कोला लैंदे न अस रियासी दा माराज रियासी दा अस जन्ने होन्ने आं बक्कल जी सर नेईं सर आखदे कि आखदे कि पैट्रोल दे जेह्ड़े दाम न मैहंगे होई दे जेह्ड़ियां डीजल पैट्रोल मैहंगा होई दा इस बेल्लै कन्नै रोड़ थोह्ड़ा कच्चा ऐ अग्गै ते पर असें ओह्दा केह् करी सकने सर असें ते उऐ प्राइस देना नि जेह्ड़ा बोर्ड उप्पर लिखे दा प्राइस लिस्ट उप्पर जेह्ड़ा रेट चढ़े दा जी सर जां केह् पता कोई प्राइस लिस्ट थोह्ड़ी परानी होऐ अपडेट नेईं कीती दी होऐ जां ओह् चैक करो जां फिर उ'नें थोह्ड़ा सनाओ गड्डी आह्ले बंदें ई जी सर सर बड़ी पैह्ले बी बड़ी बारी होया सर एह् कि दो दो चार बारी मेरे कन्नै आप्पू होई दी एह् गल्ल कि ओवर प्राइसिंग करदे तां ते ज्यादा मंगदे जेह्का कराया बनदा ओह्दे कोला ज्यादा रपे लैंदे ओके सर ओके ठीक ऐ सर कोई गल्ल नि अगर दोबारा कोई ऐसी गल्ल होगी अस तुसें पक्का कम्प्लेन करगे सर जां फिर अस सोच्चा दे कि इं'दे खिलाफ गै अस कोई आप्पू गै कोई एक्शन लैचै कोई रिपोर्ट करचै बट फिर असैं सोचेआ पैह्लै इक बारी तुंदे कन्नै गल्ल कर लैन्ने आं नेईं सर ओवर लोडिंग बी बड़ी बारी होंदी सर ओवरलोडिंग बी होंदी बड़ी बारी ओवर लोडिंग होंदी कुते बेल्लै कुसे बच्चें ई कुड़ियें बी छेड़दे बंदे गड्डी आह्ले कोई नि सर दोबारा अगर कोई ऐसी गल्ल होगी अस पक्का तुसें अस सनाइड़गे वीडियो बनाइयै अस तुंदे आफिस औगे आप्पू तुसें दस्सगे कि कैसी कैसी हरकतां करदे न एह् बंदे ठीक ऐ सर ठीक ऐ थैंक यू सर